मूंखे बरसाती सीज़न में घुमणु सुठो लॻंदो आहे छो त बरसाती सीज़न में वाटरफ़ाॅल जाम सुठा हूंदा आहिनि ऐं गर्म गर्म पकोड़ा खाइणु में मज़ो ईंदो आहे हिन करे मां बरसाती सीज़न में घुमणु चाहींदो आहियां